जेके ड्रॉइंग करणु बस अञा शुरू था कनि त उन्हनि जे गुणनि के निखारण लाइ ॾाढे घणे अभ्यास जी ज़रूरत पवंदी आहे छाकाणि त शुरूअ में त कंहिं महिल अख सही न ठवंदी कंहिं महिल हथ न ठहंदा कंहिं महिल चप न ठहंदा कंहिं महिल वण ठाहे पखी ठाहे उहे बि टेड़ा मेड़ा ठहंदा आहिनि ऐं जे अगरि उन्हनि जे अंदरि रंग भरणु चाहींदो आहे त रंग बि जिते जहिड़ो रंग भरण घुरिजे उहो न भरे जेको बि मिलंदो अथसि उहो भरणु शुरू करे छॾींदो आहे ऐं रंग भरण में ख़्याल बि न रखंदो आहे भई रंग लाइन खां ॿाहिरि न निकिरे पर इहे सभु जेके कमियूं आहिनि उहे दूरि करण लाइ अभ्यास जी ज़रूरत आहे छो जो जेतिरो अभ्यास कंदो ओतिरो उहो ड्रॉइंग करण में निखरजंदो ऐं पंहिंजे ड्रॉइंग में पारंगत थी वेंदो